हैल्लो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ हांजी बोल्लो नेईं नेईं मैं बैल्ली आं बोल्लो

हां

कमीशन देनी पौनी हां मिगी चाहिदी ऐ बीह् ज्हार तकर ठीक ऐ फ्ही तुस लेई लाओ ठीक ऐ उ'नें ई सना